हैलो हमरा ने मिथिला प्रिंटके ने साड़ी बनवाबयके छै हमरा ने लाल कलरमे मिथिला प्रिंटमे साड़ी बनवाबयके छै ओकर एप्लिक भी बैठाबयके छै अहाँ बना देबै कितना रुपैआ लागत बनाबयके अच्छा आओर कोन कितना मतलब कोन कोन डिजाइनके मिथिला पेंट बना सकैत छियै हँ आरो मतलब कितना समय तक मिल सकैत छै ई प्रिंट बना कऽ ओ अहाँ ई काम कतेक दिनसँ करैत छियै ओ अहाँके घर कहाँ छै जे साड़ी भेजब हम बनाबय खातिर ओ हमहूँ सीतामढ़ीसँ बोलैत छी डुमरासँ ओ आर हमरा अपन कम्पनी खोलयके छै तऽ ओहिमे काम करयके खातिर किछु आदमी हमरा मिल सकैत छै ओ महीना कितनाके लेबै ओ हम कहलियै हम मिथिला पेंटिंगमे ने हमर साड़ीपर मोरके डिजाइन आओर कथी कहैए फूल ऊलके डिजाइन बहुत अच्छासँ बना देबै तऽ कनी नीक लगयके चाहियै जी आरो दू तीन आरो दू तीनो गो साड़ी भेजैके छै ओहोसभ भेज देब हम अपन सभ पर ने मिथिला डिजाइन बढ़िआँसँ बना देबै किछु लोगनकेँ देबैके भी छै आरो कोन कोन डिजाइन बनाबैत छियै मिथिला डिजाइनमे ओ मिथिला डिजाइन बनाबयके अहाँ कतयसँ सीखलहुँ हेँ ओ आर कोन आरो कोन कोन काम करय अबैए अहाँके मिथिला डिजाइनके ओ आ सूट उटपर डिजाइन ठीक छै भेज देब साड़ी ठीक हइ रखैत छी